भारत भारत राज्यमे अनेक भारत राज्यमे अनेक बहुत सारा भाषा हइ भाषा हइ जे हमलोक हमलोकके ठेठी हमलोक भा हमलोकके भाषा ठेठी हइ ठेठिये हइ आ ठेठिये बोलै हियै हमलोग भाषा हमलोकके भाषा अच्छा लगे हइ एहि खातिर लोगके बोलै हियै बोलैये लोगोसे बोलबाबै हियै की अच्छा सुनेमे लगै छिकै इहए खातिर बोलै छियै भाषा तऽ बहुत बहुत सब छै लेकिन हमलोकके भाषा बोलेमे अच्छा लगै छै ठेठी इहए खातिर हमलोग बोलै छियै ठेठिये ठेठिये आओर दोसरो दोसरो आदमीसे हमलोग ठेठियेमे बोलै छियै मराठियो आदमी कतेक बोलै छै लेकिन सबसे अच्छा सुनयमे लगै छै ठेठिये भाषा आदमी तऽ बहुत बोलै छिकी जे आ इंग्लिशमे कत्तए झाड़ै छै कतेक हिन्दी झाड़ै छै कतेक मराठी बोलै हइ लेकिन जे हिकै गाँवके भाषामे